गायक की बात की जाए तो पवन सिंह बहुत ही अच्छा गाते हैं जो कि हमने उनको सामने से सुना है वह उनका राग बहुत ही अच्छा है मानो तो बहुत ही अच्छा लगा गाना गाते हैं वह बहुत ही अच्छा गाते हैं वह सुपर स्टार भी है इस समय के बहुत से ऐसे गायक है जो बहुत ही अच्छा अच्छा गाना गाते हैं जैसे पवन सिंह हो गए खेसारी लाल हो गए हैं उसके बाद सुमित गोस्वामी हैं वह ऐसा गाना गाते हैं वह अच्छे अच्छे गाना गाते हैं बहुत ही अच्छा नेहा कक्कड़ हो गए वह उनको भी मैंने सामने से सुना है वह भी बहुत अच्छा गाना गाती हैं गाना की बात की जाए तो बहुत ही अच्छा है ऐसा गाना हम लोग बहुत ही फेमस है गाना पवन सिंह का राग भी बहुत अच्छा है पवन सिंह बहुत ही अच्छा गाना गा रहे खेसारी लाल भैया जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं पवन सिंह पवन सिंह एक सुपर स्टार हैं जो बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं उनका राग उग भी बहुत ही अच्छा लगते हैं वह उनका राग वाग बहुत ही अच्छा है और बहुत से ऐसे सिंगर हैं जो बहुत अच्छा गाना गाते हैं और ऐसे सैड सोंग वाले सिंगर जो कि हमने सुने है अपने फोन से सुने है बहुत अच्छा करते रहते हैं पवन सिंह है मुम्बई के रहने वाले है वह भी मुम्बई में रहते हैं महाराष्ट्र में वह भी बहुत अच्छा गाते हैं उनका राग उग बहुत ही अच्छा है खेसारी लाल है सिंगर की बात की जाए तो बहुत ऐसे सिंगर हैं जो गाते हैं जैसे सिंगर है खेसारी लाल हो गए पवन सिंह हो गए बहुत ही ऐसे सिंगर दिनेश लाल यादव हो गए बहुत ऐसे वह जो कि अभी सिंगर के साथ साथ वह सांसद भी है लोकसभा के पवन सिंह बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं उनका राग उग तो बहुत ही अच्छा है नेहा कक्कड़ भी है वह गाना गाते हैं बहुत अच्छा गाती हैं बहुत ही ऐसे हैं बहुत ही ऐसे गाना है उनका आवाज़ पवन सिंह का आवाज़ माना जाए तो बहुत ही सुरीली आवाज़ है बहुत ही अच्छा गाते हैं बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हैं वह उनकी आवाज उआज हुआ बहुत ही अच्छी है बहुत अच्छा गाना गाते वह और ऐसे बहुत है वह नेहा कक्कड़ जो है उनका भी बहुत अच्छा है गाना वह भी बहुत गाती हैं और बहुत से ऐसे सिंगर हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं ऐसे पवन सिंह हो गए और खेसारी लाल हो गए वह भी वह भी इस समय बहुत सॉन्ग के साथ सिंगिंग के साथ साथ डांस भी अच्छा कर लेते हैं पवन सिंह इसलिए बहुत ही बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं हमको पवन सिंह और बहुत से ऐसे सिंगर है उनका नाम से हुए जैसे हो गए बॉबी देओल वह भी बहुत अच्छा गाना गाते हैं वैसे गाना बनाकर बहुत ही अच्छा अच्छा गाना जैसे गर्मी है नेहा कक्कड़ भी सैड सोंग निकालती हैं बहुत ही अच्छा अच्छा उनका गाना मैं सुना हूँ बहुत ही अच्छा गाना गाती हैं वह और ऐसे ही वजह से पवन सिंह उनका बहुत जैसा गाना निकाला हूँ उनका ऐसा गाना है जो बहुत ट्रेडिंग में भी है बहुत ही अच्छा ऐसे गाना है जो बहुत अच्छा गाते हैं ऐसे लोग जैसे खेसारी लाल यादव हो गए बहुत ऐसे उनके वजह से बहुत लोग आगे बढ़ चुके हैं और ऐसे पवन सिंह जिनका बहुत ही अच्छा है